ہمارے شہر میں بہت طریقے کے پرندے رہتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ مور پسند ہے جب وہ بارش میں ناچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب پورے وہ ادھر ادھرپھرتے رہتے ہیں بہت زیادہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور لگتے بھی ہیں جب وہ اپنا پنکھ وغیرہ پھیلا لیتے ہیں اور مجھے جو چھوٹی چھوٹی چڑیائیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ پسند ہیں جب وہ چہچہاتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور جب صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم چڑیاں چہچہاتی ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اسی لیے مجھے چڑیائیں اور پرندے بہت زیادہ پسند آتے ہیں ان کی آواز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور مجھے پرندے بہت زیادہ پسند ہیں